बर'रावा चिन तिब्बेटान फोलेरनिफ्राय फैनाय मोनसे राव बेयो नैबेयावनो बे मोनसे इउनिक खाबा बे मोनसे मेहेर गोनांखा आरो बियो बेहा गोरोबै गुन गोनां दंखायो दिनैहाय बेयो आसामाव थानाय गोबां सुबुंफोर बेबादिनो अरुणाचल खाथि खालानि स्टेट फोर राज्योफोर आरो बेजों लोगोसे बांलादेश नेपाल लाव थानाय बर'फ्रा बाहायो खिनथु बेयावहाय इउनिकनेस एबा गुबुनफोरजों गोरोबै गुनफोर होन्नानै बुङोबा बर'आ मोनसे रिश मोनसे लेंगुवेस बेयाव गोबां इम'सन्स फोरखौ दिन्थियो आरो बिनि आलदा मोनसे रावानो जाबाय बेयो मोनसे टनाल लेंगुवेस बेवहाय जोंना मोनसे सोदोबावनो मोन्नै मोन्थाम माब्लाबा मिनिं थायो बेयो टन जों जेनोबा जेरै जाबाय होन्नानै बुंनायाखौ जोङो जाबाय जाबाय जोङो मोन्थामसो जोङो मिनिं खालामनानै जों बुंनो हागोन बेबादिनो माखासे वर्ड फोर दङ जायफ्रा आलादा आरो गुबुननि इक्सप्रेसन निफ्राय आलादा इंराजि रावफोरनिफ्राय आलादा माब्लाबा माब्लाबा इंराजि रावफ्राव बा गुबुन रावफोराव बर'खौ जोङो डाइरेक्ट ट्रान्सलेट खालामनो हाया माने बर'आव थानायखौ जोङो इंराजियाव मोना बेफोरनो इउनिकनेस आ